سرپنچ کا نظام دیہی جمہوریت کی ایک اہم بنیاد ہے میں اپنے علاقے کے سرپنچ سے مل بھی چکا ہوں میں اس نظام کے بارے جو کچھ بھی سمجھا ہے وہ اس طرح ہے لوکل قیادت کا مؤثر اظہار لوگوں سے قریبی تعلق ترقیاتی کاموں میں دلچسپی سرکاری اسکیموں تک رسائی میں سہولت اور جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا